हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ हाँ पूनम पूनम देवी बोल रही हैं हाँ तो हम एन जी ओ के थ्रू आए हुए हैं तो आपको बताइए आपके गाँव में क्या क्या दिक्कतें हैं जी जी अच्छा अच्छा तो आप लोग को जो है यह पी एम किसान योजना जो है उसका लाभ उठा रहे हैं उसमें क्या लाभ मिल रहा है आप लोग को

जी और यह है यह इन्दिरा आवास वह घर मिला है आप लोग को और यह बाढ़ राहत के लिए भी कुछ है मिलता है वह सारी सुविधाएँ आप लोग के गाँव में पहुँच रही हैं ना तो सारी सुविधाएँ आप लोग के गाँव में पहुँच रही हैं